नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए हमें कानूनों में की व्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहिए समय समय पर जैसे हम सामाजिक कार्य स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दें और उन लोग सच में व्यवस्था का ध्यान रखें ऐसा नहीं की बस वो ड्यूटी कर रहे हैं तो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखेंगे आज देश मे इतना क्राइम जो बढ़ रहा है वो हमारा समाज और सबसे पहली बात आज का युवा इसके इनकी जो सोच है उसके ऊपर ये क्राइम डिपेंड करता है अगर थोड़ी सी किसी से गलती हो गई तो आगे वाला उसको समझाने की बजाय उस पर हावी होता है उससे मार पीट करने लगता है कभी कभी तो गुस्से में आके मर्डर कर देता है ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर यहाँ पर अभी अभी तो ऐसा भी हो रहा है कि अगर दो भाइयों में लड़ाई हो गई तो उसका या उसके परिवार से बदला लेंगे दो लोग तो अलग ही लेकिन परिवार से भी इन लोग लड़ाई करेंगे हमें इससे निपटने के लिए चाहिए कि एक समाज में आपस में सभी लोग सामंजस्य बनाकर रहें और मिल जुल कर कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसपे कानून को अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए तभी यहाँ का क्राइम रुक पाएगा